الحمد للہ ہم لوگ مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے مذہب میں دو تہوار ہیں جو کہ شریعت سے بھی ثابت ہیں اور اس کو پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ دھوم دھام سے مناتے ہیں یہ پہلا مذہب ہے جس میں تہوار پوری دنیا میں مسلمان سیم وقت میں مناتے ہیں اور اسی ٹائم میں مناتے ہیں جیسے میرے یہاں عید الفطر ہے رمضان المبارک میں تیس روزے رکھنے کے بعد جو شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اس میں عیدالفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے اس دن مختلف قسم کے لوگ کپڑے لتے پہنتے ہیں خوشیوں کا ایک ماحول رہتا ہے اور لوگ اس میں طرح طرح کی ڈشیں بناتے ہیں سوئیں کی ڈشیں اس کے بعد اس میں سوئیں کی ڈش مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور لوگ اس میں ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں اور دوسرے کو کھلاتے ہیں خود کھاتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں گریبوں کے یہاں جاتے ہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی تہوار ہے اسی طرح عید الاضحیٰ ہے عید الاضحیٰ میں قربانی ہوتی ہے جانور کی قربانی ہوتی ہے اس میں لوگ گوشت کہ جو ہو تین حصے کرتے ہیں ایک حصہ رکھتے ہیں دو حصے کو اپنے غریب دوست یار میں اقربا میں بانٹ دیتے ہیں اور وہ بٹ جاتا ہے اور لوگ وہ لوگ بھی کھاتے ہیں یہ میرے اسلام کی کھوبی ہے کہ کسی نے قربانی ایک آدمی کیا گوشت کئی لوگ کھاتے ہیں یہ کسی اور مذہب میں یہ دیکھا نہیں جاتا اور لوگ بقرعید میں جب قربانی کرتے ہیں تو اس میں گوشت کی ڈشیں بناتے ہیں مختلف قورمہ کباب کوفتہ دس دیٹ یہ سب لوگ بناتے ہیں تاکہ لوگ اچھے ڈھنگ سے اس کو کھائیں نان کباب دس کباب یہ سب بنتا ہے اس میں